وعلیکم السلام جناب جی ہاں ہمارا مرغ مسلم مٹن کڑھائی اور بیف نہاری پورے علاقے میں مشہور ہے خاص مسالوں اور دیسی گھی میں تیار کی جاتی ہے جناب ہم خالص دیسی مرغی لیتے ہیں اسے دہی ادرک لہسن گرم مسالے زعفران اور بادام کے پیسٹ میں بناتے ہیں پھر ہلکی آنچ پر دم دیتے ہیں تاکہ ادرک کا ذائقہ اتر جائے مٹن کڑھائی بھی لا جواب ہے جناب تازہ بکرے کے گوشت کو ٹماٹر ہری مرچ کالی مرچ لال مرچ اور کٹی ہوئی ادرک کے ساتھ کڑھائی میں تیار کیا جاتا ہے اور اوپر سے تازہ دھنیا اور ادرک کا کٹا ہوا لگایا جاتا ہے شکریہ جناب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روایتی دیسی ذائقہ برقرار رکھا جائے جو پرانے ڈھابوں کی پہچان ہے ضرور جناب تھوڑا وقت لگے گا کیونکہ ہم ہر چیز تازہ بناتے ہیں لیکن یقین کریں انتظار کا مزہ ضرور آئے گا آپ کو اور کچھ آپ جی پیسے تو اب جیسا رہے گا ڈش ہمارا ویسا تو پیسہ بھی لگے گا آپ آپ کل لگ جائے گا جیسے آپ کیا آڈر کریں گی ہاں اس کا آپ کا لگ جائے لگ بھگ بتیس تینتس سو روپے جی کم ہو جائے گا آپ آپ آڈر کریں ہم اپنے حساب سے لگا دیں گے آپ کے لیے نہیں آپ کے لیے میں ہم تھوڑا بڑھیا سے لگا لیں گے دام ٹھیک ہے